जि'यां कि गल्ल गलाचै कि अस जि'यां बक्खरे बक्खरे जेह्के मौसम च न उ'नें हर इक मौसम बिच्च अस कि'यां कपड़े सुखाचै गल्ल करचै अस गर्मियें दे मौसम दी गर्मिये दे मौसम च जि'यां अस कपड़े धोने उसी अगर अस इक घैंटा ढेड्ड घैंटा बी अगर बाह्र रक्खगे ते कपड़े सुक्की जाने लेकिन उ'नें सुक्कने दे बाद असें उ'ने केह् करना चाहिदा चुक्की ओड़ा चाहिदा कि के जिसलै गर्मी नि होंदी गर्मियें च जेह्के धुप्प होंदी नोहाड़ी बजह् कन्नै जेह्के साढ़े कपड़े न उं'दे पर जेह्की नोहाड़ा रंग होंदा ओह् जेह्का खराब होई जंदा ते नोहाड़े बाद च जेह्का जि'यां धूल बी पौंदी कपड़े पर जि'यां अगर असें कपड़े बाह्र रक्खी ओड़े हवा शवा चला दी ते नोह्ड़े नै केह् होंदा साढ़े कपड़े पर धूड़ पेई जंदी धुड़े नै जेह्के साढ़े कपड़े दोबारा खराब होई जंदे ते फ्ही अस गल्ल करचै अगर जि'यां ठण्डु दी ठण्डु च जि'यां अस कपड़े धोने कपड़े धोने दे बाद जेह्के साढ़े कपड़े न अस धुप्पै रक्खने लेकिन ओह् केह् होंदी ओह् धुप्प जेह्की ठण्डु दी धुप्प होंदी ओह् थोह्ड़ी ठंडी धुप्प होंदी नोहाड़े नै जेह्के साढ़े कपड़े न ओह् ढंगे दे नेई सुक्कदे न इक दिने च बी नेईं सुकदे न केईं बारी साढ़े कपड़े जेह्के सुक्कने उ'नें दो त्रै दिन बी लग्गी जंदे ठण्डु दिनै नोहाड़े बाद एह् बरसांती दी गल्ल करचै बरसांती च ते कपड़े मतलब कि सुक्कना बड़ा मुश्कल होई जंदा कि के बरखा पवै दी होंदी रोज त्रिये दिन रोज बरखे दा कोई पता नी होंदा कैलू बरखा पेई जा नोहाड़े बारै च ते हून जि'यां अगर अस करचै पनियै दी गल्ल करचै पानी असें जेह्का ओह् वेस्ट नेईं करने चाहिदा अगर अस कपड़े गै धोआ करने आं ते कपड़े धोने लेई असें एह् नेईं करना चाहिदा कि जि'यां मतलब कि ना असें नलका खोली ओड़ेआ ते खल्ल कपड़े धोना स्टार्ट करी ओड़े पानी बगदा र'वै अगर अस कपड़े गै धोने असें ते इक बालटियै च पैह्ले पानी पाओ नोह्ड़े च कपड़े सारे घझोलो तो दो पानी पाओ दुई बालटियै पाओ पानी साफ पानी पाओ नोह्ड़े च उसी ओह् करो साफ करो अगर कपड़े शैल करियै धोवो एह् नेईं करना चाहिदा मतलब कि पानी बगा दा ते उसी ओह् करो लेकिन पीने दा पानी जित्थें अस पानी पीने जन्नै आ उत्थें बी असें केह् करना चाहिदा कि कपड़े नेईं धोने चाहिदे कि के जेह्का साबन ऐ साढ़ा साबने च बी बड़े सारे जेह्के कैमिकल न जेह्के ओह् पानियै च मिक्स होई जंदे जेह्के पानियै च रौह्ने आह्ले जीव होंदे जि'यां मछली बगैरा कोई बी होई गेआ ओह् के उ'नें जिसलै ओह् कैमिकल बगैरा उंदे च जाह्गा ते ओह् बी मरी जंदे शैह्रें च एह् ऐ कि शैह्रें च मतलब कि जि'यां पानी ऐ जि'यां लोक बड़ी घट्ट केयर ओह् करदे केयर करदे पानी दी पानी गी मतलब कोई अहमियत नी दिंदे न पानी ओह् सोचदे कि इ'यां बेस्ट ऐ लेकिन ग्रांऽ च दिक्खो तुस अज्ज बी केह् ऐ कि मतलब कि बड़ियां सारियां बोलियां न जित्थें कोरजु पानी ऐ ठंडा पानी ऐ शैह्रें च केह् ऐ कि जि'यां पानी ऐ ओह् केह् पता सत्त म्हीने म्हीने पंदरा पंदरा दिन जेह्ड़ा होऐ कि ओह् टैंकियै च गै र'वै इ'यां खराब गेदा पानी होवै लेकिन ग्रांऽ च ऐसा नी ऐ ग्रांऽ च जेह्का कोरजु पानी होंदा कि उत्थें मतलब इक ते ठंडा पानी इक ते कोरजु पानी जेह्का चेंज होंदा रौंंह्दा हर बेल्लै चेंज होंदा रौंह्दा